बीस हज़ार नौ सौ चालीस रूपये तीस हज़ार पाँच सौ बीस रूपये साठ हज़ार एक सौ दो रूपये पचास हज़ार नौ सौ तीस रूपये अस्सी हज़ार सात सौ साठ